अच्छा तव्हांखे तव्हांजे परिवार लाइ मेडिकल वीमा पॉलिसी वठणी आहे ओके त तव्हां तव्हांजे परिवार में घणा मेम्बर आहियो ओके केरु केरु हा ॿुधाए सघंदव ओके त तव्हांखे सभिनि जो वठी करे हिकु ई पॉलिसी वठणी आहे के सभिनि जे नाले अलॻि अलॻि पॉलिसी वठणी आहे अच्छा त तव्हां सभिन जे नाले अलॻि अलॻि पॉलिसी वठो हिनखां त हींअर हिकु टाटा कम्पनीअ जो नओ

ओके त उनमें कहिड़ी रीति न आहे की टाटा कम्पनीअ जो प्लान आहे तव्हांखे चइनिन मेम्बरनि जो चइनि फेमिली परिवार जे मेम्बरनि जो जीअं तव्हां चयो ममी पपा तव्हांजो ने तव्हांजे भाउ जो पंज लख जो कवर खाली पंजुवीह हज़ारे में मिली वेंदव उहो बि साल जो तव्हांखे पोइ भरींदव अच्छा सभिनि जो अलॻि अलॻि कवर ठहिंदो आहे इनमें टोटल पंज लख कवर ईंदो आहे पर इक्क्वल तव्हांजा पंज लख पूरा थी विया त तव्हांखे प्लस तव्हांखे पंज लख बेनिफिट मिलंदो आहे माना टोटल ॾह लखे जो कवर मिलंदव

न ॿियों बि हा ॿुधायो ॿुधायो अच्छा ओके प्रोसेस में ईंअ आहे की तव्हांखे सभिनि जा आधार काड जी डीटेल मूंखे मोकिलिनी पवंदी या त तव्हांखे ओरिजिनल खणी मुंहिंजी ऑफिस ते अचणो पवंदो उनखां पोइ पाण खे तव्हांजे ममी पपा खे त हींअर कहिड़ी बि बेमारी हुजे त हुनजी बि तव्हांखे प्रोवाइड करणी पवंदी तोखे कहिड़ो आहे की कहिड़ी कहिड़ी बीमारी अहिड़ी हूंदी आहे की जंहिंजो कवर वीमा कंपनी ॿिनि सालनि खां पोइ कवर कंदी आहे त उन लाइ असांखे सभु डीटेल्स खपंदी आहे हुनमें कहिड़ो हूंदो आहे की भई छो तव्हांखे तव्हांजी वीमा खां अॼु वीमा पॉलिसी वठो था त उनजे टीह ॾींहंनि खां पोइ सभु कवर चालू थी वेंदो आहे पर जीअं तव्हां चयो की जो तव्हांखे बुख़ारु अचे थो ऐं तव्हां नॉर्मल क्लिनिक सां दवा वठी था अचो त उनजो इनमे ख़र्चो कोन मिलंदो आहे पर तव्हांखे बुख़ारु आयो आहे ऐं तव्हांखे उते चोवीह कलाक खां वधारे एडमिट करिणो थो पए त उनजो वीमा कवर असां कवर कंदा आहियूं माना ईअं सम्झो के तव्हां हिकु ॾींहं खां वधारे अगरि किथें बि एडमिट रहो था अस्पताल में त हुनजो वीमा कवर असां कवर कंदा आहियूं ओके ओके वांधो न तां केॾी महिल बि अचो हिकु मूंखे फोन करे अचजो ऐं सभिन जा आधार काड गॾु खणी अचजो ऐं पेमेंट लाइ तव्हां ऑनलाइन बि करे सघंदव ओके हा जय झूलेलाल